मौजूदा पौधा जेना छै जेना देखियौ गुलाबके फूल भेलै जेना ओकर ने ठारि लागै छै तऽ ओ लोग पहिले डालीके कि केलक ओकरा काटलक आओर ओकर पहिले माँटि चेक कयलक ओतऽ जे ओतऽ माँटिमे देखियौ कीड़ा सब तऽ नहि लागै छै या तऽ ओतुका माँटि ठीक छै पानिके ठीक रहतै या जादा धूपो नहि परऽ ओहिपर जादा पानियो नहि हुवऽ मतलब ओकर मतलब जे कम्फर्टेबल जगह रहऽ ओतऽ तऽ ओतऽ ओकरा कोरि कऽ तऽ ठारिके रोपलक तऽ ओहिमे पानि देलक आओर खाद सब देलक धीरे धीरे ओ लागल ओ तऽ जहाँ तक रहलै गुलाबके आओर जहाँ तक परल ई आमके आमके गाछके गाछके बगलमे देखबै छोट अथि आमके जे गिरै छै आम छोटा छोटा गाछ भए जाइ छै तऽ ओकरा सबके बहुत ही बढ़िऑंसँ थला काटि कऽ आओर थला काटि कऽ ओकरा दोसर जगह फेर माँटिके चेक कए कऽ आओर ओहिमे पानि सब आओर खाद सब दए कऽ बढ़िऑंसँ ओकरा लोक जमाएल जाइ छै जाहिसँ कि ओ आगू ही बहुत ही बढ़िऑं गाछके रूप मे होइ छै आओर जहाँ तक देखियौ निम्बूके निम्बूओके जहाँ तक ठारि लागै छै ओहिमे कि केलक जेना निम्बूके पौधा छै ओतऽ हल्का कऽ छील देलक ओकरा आओर ओहिमे हल्का माँटि बैन्हि कऽ मतलब कलम जेना कहै छै तऽ ओकरा ओना माँटि दए कऽ आओर पन्नी दए कऽ रस्सीसँ लपेट देलक बढ़िऑंसँ जाहिसँ कि ओ ने ओहिमे हल्का हल्का जड़ धीरे धीरे आबि जाइ छै जड़ आबैके बाद ओकरा हल्का सा काटि लेलक ओकरा मतलब जड़िके बाद से आओर ओकरा ने फेर माँटिके कतौ चेक कए कऽ जे बढ़िऑं माँटि छै ओतऽ धूपो आबि रहल छै बढ़िऑं आओर छाओ देखै छियै मतलब पानियोके बढ़िऑं स्रोत छै मतलब जादा धूपो नहि जादा पानियो नहि मतलब कम्फर्टेबल जगह ओकर होना चाही ओतऽ फेर कोरि कऽ ओतऽ फेर खाद दए कऽ ओहिमे पानि दए कऽ फेर ओकरा लगाएल गेल तऽ ओहिमे फूल भेल फूलके बाद निम्बू ओहिमे फरल तऽ जहाँ तक निम्बू छै निम्बू तऽ बुझिते छियै कते विटामिन सीके ओहिमे कमी पूरा होइ छै आओर निम्बू लगाए कऽ धीरे धीरे ओकरा उपयोग कएल जाइ छै आओर जहाँ तक रहलै गुलाब आम भए गेल आओर जहाँ तक रहल ई देखियौ लतामके लतामोके देखियौ गाछके बगलमे ने ओ लताम जे गिरै छै ओहो सँ छोटा छोटा गाछ होइ छै तऽ ओकरो लोक कि करलक बढ़िऑंसँ गाछके पैघ होइल देलक आओर ओकरा बढ़िऑंसँ थल्ला काटि कऽ उखारि कऽ आओर ने फेर ओकरा दोसर जगह फेर जा कऽ ओकरा जमेलक तऽ फेर ई बहुत ही बढ़िऑं लताम होइ छै एकटा चीज आओर देखबै आमके होइ छै ने आमके जे गाछ होइ छै ओकर थल्ला काटैके बाद ने लोक चाहै छै कि एकटा होइ छै कलमी एकटा होइ छै बीजू तऽ कलमी बनबै खातिर छोटा छोटा गाछके ठारिमे देखबै छील कऽ दुनूके जॉइन्ट कऽ जोरि कऽ ओहिमे हल्का माँटी तकरबाद रस्सीसँ लपेट देल जाइ छै जाहिसँ कि कि जे ओ ने बीजूसँ कलमी बनि जाए आओर ओकर बीजू वला ठारि के काइट कऽ और ओकरा फेर सँ जमाए देल जाइ छै